ऐमेज़ॉन कंपनी मां महाराष्ट्र उल्हासनगर मां थी ॻाल्हायां मां मोबाइल खां तव्हां खां डिनर सेट घुरायो हुयो ऑनलाइन ते पैसा बि भरिया आहिनि पर ॿिनि ॾींहनि खां मूं वटि मैसेज़ अची रहियो आ त हू डिनर सेट तव्हां मोकिलियो आ मूं वटि पर तव्हां हिते चेक कयो उहो मूं वटि न पहुतो आ उहो किंहिं वटि पहुतो आ इहा मुंहिंजी तव्हां खे वेनती आहे त इहो जाच कयो ऐं मूंखे हिन जो ॿुधायो नतीजो छा आहे आख़िरि